मां पंहिंजी कॉलेज लाइफ़ में जॾहिं मां ॿारहो पढ़ंदो हुयुमि तंहिंमहिल कंहिं क्लास ते असां अंग्रेजी क्लास में वेंदा हुआसीं उन क्लास में आखिरी ताईं हिकिड़ो भई ईअर एंडिंग जो हिकिड़ो फंक्शन रखियो हुयो जंहिंमें हर कंहिंखे पंहिंजी पंहिंजी भाषा में हिकु लोक गीत गाइणो हुयो की हे को गायनि गाइणो हुयो त मूंखे चई साईं तूं सिंधी माण्हू आहे त पंहिंजी सिंधी भाषा में कोई भॼनु ॿुधाइजाएं कोई लोक गीत ॿुधाइजाएं त उन लाइ मूंखे चयो वियो मां पहिरियों थोरा न पई कई छो सिंधी माण्हू थोरा शर्मिला हूंदा आहिनि त चवंद आहिनि भाई हाणे मां पंहिंजो सिंधी गानो गाया त पुठियां दुनिया शायद मूंतां खिले या कोई ठिठोली करे पर तंहिं हूंदे बि मां पंहिंजी चुनौती हूअ स्वीकार कई ऐं अॻियां मां पंहिंजो हिकु लाल मुहिंजी पत रखिजे भला झूले लालण इहो जेको भॼनु आहे सिंधी जो सुहिणो ॾाढो बढ़िया इहो कंहिं मां पंहिंजे प्रेमीअ खां मां सिखियो उन खां लिखी आयुमि उन टाइम में साईं लिखी करे उहो पंहिंजो सॼो माना पंहिंजी गायो हुते दिलि सां ऐं घटि में घटि हिकिड़ा ॾेढ सौ खनि जेके ॿार विद्यार्थी जेको हुया छोकिरा छोकिरियूं उन्हनि में ॻाल्हाइण जो उनमें गान गाइण जो जेको इहो जेको मूंखे अनुभव मिलियो हो ॾाढो सुठो मिलो ऐं चुनौती त हुई पर हुन चुनौती खे मां पार कयो उन चुनौती मूंखे ॾाढी सुठी लॻी तंहिं नमूने अहिड़े नमूने जीअं ॿारनि खे नवा नवा मिलण खपनि या पंहिंजो जेको गाइण लाइ मिलणु खपे चुनौती मिलणु खपे त हूअ पूरी करणु खपे इनमें हिकिड़े हंधि असां ॾिठोसीं त मोहम्मद रफी नाइट्स हुई या की लता मंगेशकर नाइट्स आहे उन्हनि खे ॾाढो दिलि सां माण्हू ॿुधंदा आहिनि ऐं ॾाढो दिलि सां ई उन्हनि खे प्यार बि कनि था चाहे रफी साहिब आहिनि अॼु ताईं हुनखे रफी साहब करे चयो वेंदो आहे लता मंगेशकर आहे त उनखे मैलोडी क्वीन करे चयो वेंदो आहे मां ई कोकिला बाई कोकिला बाई त ईअं जेके आहिनि माना सम्झो जेके जूना कलाकार किशोर कुमार या श्रेया घोषाल आहे अॼु जी सोनू निगम आहे सोनू निगम माना सम्झो दी बैस्ट मुंहिंजे हिसाबु सां या जेको अरिजीत सिंह आहे अरिजीत सिंह जो हिकिड़े प्रोग्राम में ॿुधो नंढो ॿार आयो तंहिं हिनमें भाई सवाल जवाबनि में हुनजो हीअ चवणो अगरि भॻवानु हुजे हा त अरिजीत सिंह जी जहिड़ी आवाजु जी वज़ह सां ऐं उनजे जेका आवाजु आहे मन एतिरो त मिठो आहे भाई जेकर भॻवान हुजे हा त भाई भॻवान ईअं ई गाए आहे माना उन जी जेका ॻाल्हि हुई अहिड़ी सुहिणी लॻी ऐं वाकई हुन अरिजीत सिंह जी अखियुनि में आंसू हुया त भाई हिन छोकिरे जी भाई छा त भाई दिलि सां ॻाल्हि वणी हुनखे ऐं ॾाढो हुनखे मस्तु मज़ो आयो हुनखे यादिगारु जेको चए थो उनखे हूअ दिलि में लॻी वेंदी हिकदमि फस्ट क्लास